हाँ मैं क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ ये ये इनका बचपन से ही इनका बचपन से ही क्रिकेट खेल में रुचि था लेकिन इनके पिता जी का यह मानना था कि क्रिकेट में कुछ भविष्य नहीं रखा है इनका मानना था कि इनके पुत्र महेंद्र सिंह धोनी एक सरकारी नौकरी में जाएं लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रूचि था लेकिन ये अपने पिता जी की बात मान के इन्होंने रेलवे की भी नौकरी जॉइन करी थी लेकिन तब भी उनका रूचि क्रिकेट में ही था फिर इन्होंने खूब मेहनत करके क्रिकेटर बने और आज ये बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं भारत मैं सभी लोग इन्हें जानते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं इनकी विकेटकीपिंग भी बहुत अच्छी है और ये बैटिंग बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं इन्हीं को देख के मेरा भी मन करा की मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ इनको देख के ही मैं क्रिकेट सीखा हूँ